جی ہاں میں نے ایک غزل لکھی تھی جو کہ شاعری پر مبنی تھی اور انہیں بہت ہی پسند آئی تھی جس کا انہوں نے مجھے فیڈ بیک اور ریویو دیا تھا